मेरा नांऽ पूर्ण चंद ऐ ते में रियासी डिस्टिक दा रौह्ने आह्ला गल्लबात रेही डोगरी दी ते जेल्लै में पढ़दा हा ना स्कूल च ओल्लै डोगरी इक कताब होंदी ही ते ओह् कोई फौ जरूरी नि ही कि ओह्दा कोई उसी पढ़ै ते जां ओह्दा कोई पेपर देयै पुच्छियै दिक्खो जेह्ड़े साढ़े ने पढ़दे हे साढ़े साथी ते ओह् उनें पेपर बी ओह्दे दित्ते ते पढ़दे बी ऐ हे थोह्ड़ी बोह्त इ'यां कोई जरूरी नेईं हा कि डोगरी पढ़ तुसें जरूरी एह् कताब पढ़नी ऐ जरूरी जरूरी न्हाड़ा कोई पर्सनल जेह्ड़ा जरूरी आह्ला कोई कम्म हा ओह् नेईं हा डोगरी खतम गै होई गेई अज्ज ते जेह्ड़ी ऐ हून साढ़े बच्चे ते पढ़ा ते एह्दे बिच्च डोगरी दा कोई नामो नाशन गै है गै नि डोगरी ते साढ़े बच्चें गी पता गै नी ऐ डोगरी केह् चीज ऐ असें आपूं इक इन्टरव्यू होआ जियां हून में इन्टरव्यू देआ करनां एह्दे बिच्च डोगरी दा इन्टरव्यू ऐ कि भई डोगरी केह् चीज ऐ डोगरे कौन हे डोगरा कियां बनेआ डोगरा दा केह् मतलब ऐ ते मिगी आपूं नी पता हा में ओह्दा केह् सनानां डोगरा कियां बनेआ डोगरा कु'न हा डोगरे दा मतलब केह् ऐ ते इस बास्तै साढ़े बच्चे जेह्ड़े उ'नेंगी डोगरी दा कोई पता गै नी ऐ ते ना कोई स्कूलें च कोई सब्जैक्ट ऐ डोगरी दा ना कोई टीचर ना कोई पढाने आह्ला ना कोई डोगरी दा नांऽ बाकी देशें बिच्च जियां हून भोजपुरी ऐ भोजपुरी दियां फिल्मां बी हैन ते उं'दे हर चीज़ ऐ उं'दे गाने बी आंदे न सब कुछ आंदा ते साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी डोगरी दा ना कोई फिल्मां आंदी ना कोई गाना आंदा ना कोई बोलदा ऐ ना स्कूलें च बोलदा ना घर बोलदा बच्चे गी हिंदी जां इंग्लिश ऐ बाकी जेह्ड़ी ऐ बी जरूरी न पर एह् एह् इन्नी ज्यादा होई गेदी ऐ कि डोगरी खतम करु उड़ी लोकें भुल्ली गे लोक डोगरी लोकें गी सेही गै नि साढ़े ग्राएं दे बी बच्चे जेह्ड़े हैन हून डोगरी उ'नेंगी कोई पुच्छग डोगरी दी गल्ल करग उनेंगी पता गै नि डोगरी केह् ऐ पराने जमाने जेल्लै डोगरी इक दो त्रै पढ़दे हे जेहके अज्ज बच्चे गी आखो साढ़े ग्रांऽ दे जेह्के बच्चे न उ'नेंगी आक्खो इक दो त्रै ते ओह् आखदे अहें गी इक दो त्रै केह् होंदा अहें गी ओह् सनाओ बन टू थ्री केह् ऐ ओह् फोन नम्बर बी अगर अपने बच्चे गी आक्खो डोगरी दा नम्बर फोन नम्बर जेह्का ऩड़ी नो ज़ीरो काह्ठ ऐ ते ओह् आखदे असेंगी नेईं पता जे नड़ी नो ज़ोरो काह्ठ केह् होंदा ओह् अहें हिंदी च इग्लिश च बोलियै सनाओ केह् नंबर ऐ इस वास्तै डोगरी जेह्ड़ी साढ़ी खतम होई गेई बिल्कुल अस चाहन्ने आं कि जेह्ड़ा साढ़ा डोगरी कल्चर ऐ जेह्ड़ा साढ़ा डोगरी दा जेह्ड़ा ऐ पराना जेह्का इतिहास ऐ एह् चलना चाहिदा अग्गें होर डोगरी दे टीचर बी स्कूलें च होने चाहिदे बच्चें कताब होनी चाहिदी सब्जेक्ट जेह्ड़ा होना चाहिदा जेहदे बिच्च बच्चे डोगरी पता डोगरी केह् चीज ऐ अस लोग डोगरे आं ते जम्मू कश्मीर दे रौह्ने आह्ले जेह्ड़े जम्मू कश्मीर दे सारे गै डोगरे न उनें बी लोकें गी साढ़ा पता होना चाहिदा अपने लोकें गी गै अस डोगरी केह् चीज ऐ होर डोगरी भाशा साढ़ी अपनी एह् अपनी मातृ भाशा जेह्ड़ी साढ़ी ऐ जेह्ड़ी साढ़ी ते अस बोलने आं एह् साढ़े बच्चे गी अग्गें आने आह्ले टैम च पता होना चाहिदा कि भई डोगरी केह् चीज ऐ होर अस डोगरे असेंगी डोगरे की आखदे न अस डोगरे किस देश बिच्च क्यों डोगरे जेह्ड़े साढ़े डोगरें दा केह् मतलब ऐ ते एह् जेह्का एहदे वास्तै अस चाह्न्ने आं कि पता होना चाहिदा लोकें गी ते बच्चें गी बी पता होना चाहिदा साढ़ें गी लोकें गी एह्दे च एह्दे बिच्च कोई ऐसा कोई स्कूलें च जां हर जगह् जित्थें बी कालेज बिच्च बच्चें गी कोई सब्जेक्ट होना चाहिदा कि जिस सब्जेक्ट बिच्च डोगरी दा कोई पेपर बी होऐ डोगरी पढ़ाने आह्ले टीचर बी होन बच्चे बी डोगरी पढ़न कोई इक अद्धा इक इक टैम जेह्का पीरियड जेह्का लग्गना चाहिदा डोगरी दा ते एह् अस चाहन्ने आं डोगरी अपनी साढ़ी भाशा ऐ एह् भाशा खतम करी ओड़ी बिल्कुल बिल्कुल खतम होई गेदी असें एहदा इतेहास गी भुल्ली जाना बिल्कुल एह्दे च ना कोई साढ़ी डोगरी च फिल्मां आंदी ना कोई गाने आंदे अज्जकल ना कोई सुनदा ना लोकें गी पता कि डोगरी केह् चीज कोई डोगरी गाना गै आवै ते ओह् उसी समझ गै नेईं पता गै नेईं केह् चीज ऐ जेह्के साढ़े बच्चे न अज्ज जाने आह्ले न कोई पता नी ऐ डोगरी ऐ केह् ऐ डोगरी किसी आखदे न ते एह् साढ़ा कल्चर जेह्ड़ा डोगरा जेह्का खतम होई गेदा पूरा गै ते अस चाह्न्ने आं कि एह् कल्चर जेह्ड़ा बधै अग्गैं बच्चे बी अग्गैं डोगरी सिक्खन ते अस बी साढ़े लोग जेह्के सारे सखान टीचर बी होने चाहिदे डोगरी दे स्कूलें च बी हर जगह् जेह्का कल्चर जेह्ड़ा बधना चाहिदा